जय झूलेलाल मां हूअं सूरत में रहंदी आहियां जिते हर सुविधा हर वस्तू उपलब्ध आहे ऐं हिते असांखे किथे बि वञण जी ज़रूर न पवंदी आहे ऐं जेसि ताईं ॻाल्हि डॉक्टरनि जी हाइजीनिक वॉड या पूरा बिस्तर ऑक्सीज़न दवाउनि जी ॻाल्हि आहे त उन हिसाब सां जेतिरा सूरत जा माण्हू आहिनि उन हिसाब सां सूरत में हर वस्तू पर्याप्त आहे हर वस्तू घुर्ज जे हिसाब सां आहे उहा ॻाल्हि अलॻि आहे की कोविड जॾहिं आयो हुयो ॿ हज़ार वीह में या ॿ हज़ार एकवीह में तॾहिं ही जेकि तकलीफ़ थी हुई त हुअ त हर शहर खे थी हुई सॼे देश में थी हुई या सॼी दुनियां में थी हुई बाकि ॻाल्हि बची की भई हितां जी सेवाऊं पूरियूं थियनि थियूं की न त हितां जूं सेवाऊं पूरियूं थियनि थियूं ऐं जेतिरा बि डॉक्टर ज़रूरी आहिनि उहे सभु हिते आहिनि चाहे ऊहे पोइ वारनि जा हुजनि स्किन जा हुजनि अखियुनि जा हुजनि कैंसर हुजे या हाट पेशंट हुजे या डायलिसिस हुजे ऐं इनखां वधीक जे बीमारियूं आहिनि त उन्हनि खे पाण खे सुधारण लाइ उन्हनि खे ठीकु करण लाइ मरीजनि जीअं जीअं साम्हूं इंदा आहिनि ईअं ईअं डॉक्टर हिते वधन था तंहिंखां पोइ जेकि हेल्थ केयर सिस्टम आहिनि उअ बि वधंदी थी वञे माण्हू नंढनि नंढनि शहरनि खां या आजू बाजू जे शहरनि खां सूरत ईंदा आहिनि की भाइ असां हितां असां असांजो इलाज हिते करायूं